गोंयांत फुटबॉल ह्या खेळांत स्पोर्ट्स टिम्स म्हणजे धेंपो साळगांवकर अश्यो ह्यो दोन नावाजकी टिमी म्हणल्यार चलता ह्या दोन टिमी पुराय नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां खेळ खेळटात हांचे प्लेयर्स जे आसतात ह्या हे सगळे गोंयभरांतले भुरगे आसा क्रिकेटी मदीं जी सी ए म्हणजे गोवा क्रिकेट एसोसिएशन गोंया खातीर नॅशनल वा इंटरनॅशनल लेवलाचेर भुरग्यांक फुडें काडटा डिसीएचेर गोंयचे वेगवेगळे व भारतांतले वेगवेगळे भुरगे खेयटात म्हणल्यार चलता तातूंतल्यान ह्या ल्हान ल्हानश्या स्टेटींतल्या सगळ्या भुरग्यांक आपल्या देशा खातीर खेळपाचो एक संदी मेळटा आनी हाज्या फुडें बीन तांकां आय पी एल टिमिंनी बीन चान्स हो मेळटा फाटल्या दोन हजारच्या चो त्रेवीस चोवीसा खातीर गोंयचो सुयश प्रभुदेसाय हो एक उबरतो हो म्हणटा तशें म्हणजे एक भुरगो गोंयचो रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोरा खातीरूय बीन खेळ्ळेलो आसा हो पयलू गोवा क्रिकेट एसोसिएशनांतल्यानूच वयर सरला आनी अशेच नवीन भुरगे हाच्या पयलू बीन खेळोन येयल्या